नमस्ते भइया आप क्या मीशो कंपनी से बोल रहे हो क्या हाँ मैंने बैग मंगवाया था और बैग भी मतलब तीन दिन के या चार दिन के अंदर आ जाना चाहिए था लेकिन ये अभी छ से सात दिन हो गए हैं और अभी आया है और बैग का जो मैंने कलर मंगवाया था हाँ ब्लेक कलर मंगवाया था और व्हाइट कलर आ गया है और बहुत गंदा हो रहा है ये और इसकी जो चैन वगैरह है तो वो भी मतलब कुछ काम नहीं कर रही है और मतलब बड़ा मंगाया था ना बहोत छोटा साइज़ का तो है ही ज़री वो लेकिन ना तो चैन चल रही है और कुछ भी नहीं चल रही हैं और ये आपका जो प्रोडक्ट है ना बहुत खराब निकला है और इतने दिन में भेजा गया है और वापिस जो मुझे समय पर चाहिए था तो समय पर मुझे नहीं मिला है ये और इतने दिन हो गए हैं और इतने दिन के बाद भी इतना खराब मिला है तो मैं वापिस भी अच्छे से करूँगी तो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा इसमें तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है ये और इसको वापिस कर लीजिए आप हम ठीक है